गोदो बिदिनो अनद्ला ओंख्रि जाबाय अनद्ला एवनाय जाबाय सबाय खेसारिफोर दालिफोर जाबाय बिदिनो थास' बिबार थास' बिलाइ थास' आथिंफोर जाबाय संबाय बेदर फिसाफोर मा होनो जों सामब्राम सुम्ब्रामबो गैया मा गैया ओरैनो थाव सबाय संख्रि फानलु होबाय सोरबाफोर हायजेंफोर दंबा होलाबायबाय बिबादि संलाबायनानैसो जायोमोन गोदोथ' जेबो माबा गैयाना दानि बादि मस्ला मस्लि माबा माबि होब्रबलाबायना जानो हाया जि जायो गोदोनि मानसिफ्रा ओंखायनो गोबाव गोबाव जोरो बिदि जालाबायनायखौ जादिया बिनिफ्राय गैला जेबो जालाना मैगं हासार होनायबो जानाय जाला न'आव माबानायखौनो जाबाय गायनाय फुनाय बिदिनो जालाबायबाय